जी हाँ मैंने धा बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और पहले भी पढ़ती रहती थी और अब भी पढ़ती हूँ धर्म धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं शांति भी बनी रहती है वह उसके हिसाब से ग्रंथों के हिसाब से चला जाए तो जीवन में बहुत ही शांति बनी रहती है मैं मुझे सबसे अच्छा रामायण लगता है और उसमें राम जी का चरित्र चित्रण जो भी है बहुत ही अच्छा है और सीता माता हैं राम जी चार भाई थे और सीता माता थी तो सीता माता को वन में भी अकेले भी जाना हुआ था और उसके पहले राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी एक साथ वन में गए थे और वह अपनी माता कैकेई के वन माँगने पर उनके पिता जी ने जब यह आदेश दिया तो वह चले गए जिससे उनके पिताजी की उनके इसी शोक के वजह से उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता चौदह वर्ष तक वनवास में रही थीं और सीता माता एक बहुत ही पतिव्रत महिला थी उन्होंने अपने जीवन काल में श्री राम जी के अलावा किसी भी अन्य पुरुष की तरफ़ कोई भी दृष्टि नहीं डाली और लक्ष्मण जी राम जी के छोटे भाई थे औ वह हमेशा राम जी की सुरक्षा में खड़े रहते थे और अपने भाई की बहुत ही इज़्ज़त करते थे और सीता माता भी अपने राम जी और लक्ष्मण जी को बहुत इज़्ज़त देती थीं और इन इन लोगो की देखते हुए अगर चला जाए तो ज़िन्दगी में जो भी जैसे भी जिसकी ज़िन्दगी चल रही है उसमें बहुत ही सुधार आएगा क्योंकि यह बहुत यह अच्छा लोगों को प्रेरणा देने लायक है कि कैसे कैसे परिवार में अच्छे से रहना चाहिए और कैसे माता और पिता की सेवा करते हुए कैसे अपने धर्म को निभाना चाहिए यह सब बातें आपको रामायण में देखने के लिए बहुत ही मिल जाएँगी राम जी को दो बेटे थें लव और कुश उन्होंने भी वे भी बहुत ही अच्छे हुए थे और उन्हें भी हर एक कला आती थी और सीता माता अंत में सीता माता जो थी धरती में समाहित हो गई थी क्योंकि वह धरती से ही उत्पन्न हुई थी और अंत में फिर धरती में ही समाहित हो जाती हैं इसे इसे आप देखेंगे तो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अपने जीवन में भी इसकी विचारों को उतार सकते हैं रामायण को देखते हुए और हमारा महाभारत भी है महाभारत में भी कौरव और पांडवों की भीषण युद्ध हुई थी उसमें कुछ लोग थे जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ इसी इसे देखकर महाभारत को आप देखकर यह सीख ले सकते हैं कि परिवार में किसी भी तीसरे आदमी को आने की अनुमति न दें और उसके सलाह को ज़्यादा नल देखें अपने ही परिवार में अच्छे से चलें और रहें दूसरों की सलाह से बचें यह भी महाभारत देखकर आप यह सीख सकते हैं और बच्चों को भी बता सकते हैं कि कैसे जीवन में चलना चाहिए और कैसे अच्छे रास्ते पर आप चल सकते हैं इसलिए हमारा रामायण और महाभारत गीता जो भी है सब गीता में भी श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है और आपको जीवन में कैसे रहना चाहिए कैसे चलना चाहिए यह सब बातें गीता में आपको बताई हैं बताई गई हैं जिससे आप आपको यह है कि आपको जितने भी ग्रंथ हैं रामायण महाभारत गीता जो भी हैं आपको उसे पढ़ेंगे तो जीवन में आपकी अच्छे से अच्छे सुधार आएंगे